जी नमस्कार और सब ठीक है

जी हाँ हम होटल खोले हैं अभी तो छः महीने हो गया खोले

हाँ मटर पनीर है गोभी पनीर है पोलाव और पालक पनीर है आपको क्या चाहिए मटर पनीर तो मटर पनीर का एक सौ बीस रुपया एक सौ बीस रुपया पलेट हुआ हाँ एक सौ बीस रुपया प्लेट तो आप क्या लेना पसंद करेंगी आप क्या लेना पसंद करेंगी अच्छा मटर पनीर लेंगी तो चलिए अभी हम अपने वेटर को कहे के मटर पनीर बनवा दे रहे हैं कितनी देर में आप आ रही हैं आधे घंटे में चलिए ठीक है चलिए ठीक है हम बनवा दे रहे हैं हाँ तो आ रही हैं एक सौ बीस रुपया प्लेट है हाँ मटर पनीर एक सौ बीस रुपया प्लेट है और आपको एक एक नम्बर का मटर पनीर मिलेगा मतलब स्वादिष्ट मिलेगा टेश्टी भी रहेगा और सेहतमंद भी रहेगा हाँ सेहत से भरपूर रहेगा

एसे आप लोगन के प्रेम के कारण तो हम इतने हम लोग कश्टमर के पसंद को नजर में रखते हुए समान बनाते हैं मैडम इसलिए हम लोगों का समान लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा रहता है हम लोगों का लेकिन कोशिश यही रहता है कि कश्टमर खाएँ एक बार तो बार बार आएँ

तो और कुछ मैडम सिर्फ़ मटर पनीर ही लेंगी कि और कुछ लेंगी पालक पनीर पालक पनीर हाँ हाँ वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है पालक पनीर उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसलिए आपको हम अगर बोलेंगी तो एक सौ बीस के बजाय हम आपको सौ रुपया प्लेट लगा देंगे लेकिन आप हमारी पुरानी कश्टमर हैं आपको हम अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे और आप एक बार न आएँ ताकि हमारे दुकान पर बार बार आएँ जी तो हम अब वेटर को आडर दे दें बनने के लिए तो ठीक है मैडम हम वेटर को कहे के तैयार करवा दे रहे हैं प्लेट आप जल्दी से आ जाइए